कठुआ डिस्ट्रिक्ट च काफी हास्पिटल न गौरमेंट बी हैन होर प्राइवेट बी हैन मतलब अच्छे मतलब मतलब कुछ ऐसे ऐसे ग्रांऽ हैन जित्थे मतलब हास्पिटल नी हैन हास्पिटल ना होने दे कारण मतलब बड़ा ओह् बड़ा नुकसान बी होंदा मतलब जिसलै कोई बिमार होई जंदा न ते ग्रांऽ च हास्पिटल दा होना नेईं इक हास्पिटल ऐ होंदा पर उद्धर जाना उद्धर में ऐसा ट्रीटमेंट नेईं मिलदा मतलब रखदे ऐ थोह्ड़ा होंदा फिर ओह्दे बाद ओह् ट्रांसफर करी दिंदे उस टाइम च जेह्ड़ा बिच्च टाइम होंदा ओह्दे कन्नै पेशेंट दी ज्यादा हैल्थ खराब होई जंदी ते कुछ ऐसा कुछ होई जंदा मतलब ज्यादा होई जंदा मतलब कुछ सीरियस होई जंदा मतलब डैथ बी होई जंदी किसे दी मतलब उत्थे पुजदे तक इस ताईं मतलब ठीक ऐ हास्पिटल है बट कुछ ऐसे न मतलब प्राइवेट हास्पिटल ऐसे न कि जिद्धर न उ'नेंगी ऐफोर्डस नेईं करी सकदे गरीब लोक नेईं होंदे पैसे मतलब होंदे इ'न्ने ज्यादा मतलब उं'दी पैसे कि देना पौंदा नेईं करी सकदे ओह् मतलब अमीर लोक ही करी सकदे ते चल फिर गरीब लोक जंदे गौरमेंट हास्पिटल च गौरमेंट हास्पिटल च ऐसी फैसिलिटी नेईं होंदी ऐ मतलब ओह् ट्रीट करदे बट इ'न्ना अच्छा ट्रीट नेईं करदे क्योंकि उ'नें उं'दी सैलरी उ'नेंगी मिलदी ऐ मंथली मिलदी ऐ ओह् जैसा मर्जी ट्रीट करन इसलेई ओह् अच्छा ट्रीट नेईं करदे उंदे कन्नै मतलब ना उं'दे अच्छे बेड्स होंदे ना उं'दी बेडशीट्स बगैरा कुछ नेईं होंदा मतलब इ'यां ट्रीट करदे उस कारण ओह् ना गंदगी बी होंदी उद्धर क्लीननेस बी नेईं होंदी बिमार होंदे अग्गें गंदगी होंदी ओह्दे कन्नै होर ज्यादा गंदगी होंदी बट इक ऐसा हा जिसलै कोविड टाइम हा उस टाइम पर मतलब काफी ठीक रेहा उस टाइम काफी अच्छे तरीके कन्नै सारे मतलब ट्रीट कीता गेआ हा ते ओह् उं'दा पूरा ध्यान रक्खेआ गेआ हा जिनेंगी कोविड हा उ'नेंगी अलग रक्खेआ च गेआ उंदे डाक्टर बी अवेलेवल ऐ होर पूरा मतलब चैक बी होंदा हा मतलब चैक होंदा हा मतलब पूरा दिक्खेआ जंदा हा कु'नें गी कोविड ऐ कु'नें गी नेईं मतलब वीक च इक बारी ते चैक होंदा हा मतलब पूरे म्हल्ले च ओह् ठीक हा जेह्ड़े गी कोविड होंदा हा उ'नेंगी लेई जाओ उं'दा ईलाज कीता जंदा हा जां ठीक होई जंदे हे फिर उ'नेंगी बापस भेजी दिया आई जंदे हे कुछ होंदे हे कि कोविड टाइम च कुछ नेईं ठीक होई सकै उं'दे च डााक्टर दा कोई नी उ'नें अपने तो पूरा ओह् कीता हा कन्नै कोविड दी बैक्सीन बी नेईं ही मिलै दी जिसलै मिलदी ओह् होएआ मतलब उस टाइम उप्पर काफी कुछ होई गेदा हा ओह् रेहा मतलब गौरमेंट हास्पिटल गौरमेंट हास्पिटल ठीक ऐ मतलब अगर होंदे मतलब कुछ ग्रांऽ च मतलब नेईं होंदे गौरमेंट हास्पिटल होंदे पर उत्थै इ'न्नी फैसीलिटी नेईं होंदी कि ओह् मतलब कि पैशेंट दा ईलाज करी सकन जियां सनेक बाइट होई गेआ किसी गी सप्प पुड़ी जाए कोई बिमार ऐ कोई ज्यादा बिमार ऐ किसें गी मतलब हार्ट अटैक होई गेआ मतलब बैसा नेईं ओह् अग्गें प्रेफर करदे कि अग्गें भेजो ते उस टाइम उप्पर लेंदे लेंदे कुछ बी होई सकदा उस टाइम च ते इसलेई मतलब होनी चाहिदी फैसीलिटी हर इक हास्पिटल होना चाहिदा हास्पिटल ऐ ते फैसीलिटी बी ते जरूरी ऐ होर कठुआ जेह्ड़ा ऐ के गुप्ता हास्पिटल ऐ ओह् गौरमेंट नेईं ऐ ओह् प्राइवेट हास्पिटल ऐ ते उद्धर मतलब अच्छा हास्पिटल ऐ अच्छा ट्रीटमेंट ऐ बट इ'न्ना ऐ कि उत्थे पैसे काफी ज्यादा न कि ओह् मतलब गरीब लोक नेईं करी सकदे नेईं जा सकदे उद्धर ओह् उद्धर ओह् ही जाइयै अपना ट्रीटमेंट करवाई सकदा जिंदे कोल काफी पैसा ऐ मतलब करवाई सकदा ते जेह्ड़ा गरीब ऐ ओह् मतलब हास्पिटल गौरमेंट हास्पिटल च गै जाई सकदे उद्धर गै ओह् करवी करवाई सकदे करवाई सकदा अपना ईलाज बगैरा मतलब कुछ बी करवागे एह् ऐ उस हास्पिटल मतलब ट्रीटमेंट ठीक ऐ मतलब क्लीननस बी ऐ मतलब हर इक फैसीलिटी ऐ हास्पिटल च ते गरीब लोग नेईं ऐफोर्ड करी सकदे इसलेई उ'नें ज्यादा करियै मकलब गौरमेंट जाना चाहिदा अगर गौरमेंट अच्छी फैसीलिटी होऐ सब कुछ ठीक होऐ मतलब सब कुछ होऐ मैडीसिनस होऐ डाक्टर होन गौरमेंट हस्पिटल ज्यादा करियै प्राब्लाम ते इयै होंदी ऐ कि उत्थै डाक्टर ई नेईं होंदे हून ते मैक्सीमम गिने चुने दे डाक्टर होंदे ओह् बी नेईं होंदे ओह् बी अपने कम्म उप्पर ज्यादा स्हेई ध्यान नेईं सकदे दिंदे उ'नें बी अपना मतलब आंदे दिखदे नार्मली दिखदे एह् नेईं कि दिखदे बी नेईं दिखदे मतलब ज्यादा पर इ'न्ना नेईं करी सकदे ते इसलिए फिर ओह् उ'नें प्राइवेट हास्पटिल जाना पौंदा ते ओह् इन्ने पैसे कि ओह् नेईं जाई सकदे उद्धर ते इसलेई ओह् बिमार निं होंदे उंदे च लोक ज्यादा बिमारियां होई जंदियां इक बिमारी होंदी ते ओह्दे कन्नै दूई लग्गी जंदी ओह् फिर ज्यादा ध्यान नेईं देई सकदे अपनी सेह्द उप्पर इसलिए मतलब कि गौरमेंट जे गौरमेंट हास्पिटल च मतलब सारे ऐसी सारियां सुविधां होनियां चाहिदियां कि इक गरीब बी उद्धर जाई सकै होर अपने गी कदी प्राइवेट हास्पिटल जाने दी निं जरूरत पवै होर नां ही किसे दी इयां गरीब दी ऐसी मतलब बिमारी दे कारण डेथ होई सकै मतलब होई जंदिया मैक्सीमम सारे प्राइवेट बी सकदी कोई नेईं ठीक होई सकदे कोई होई सकदा पर ज्यादा करियै ध्यान मतलब हास्पिटल फैसीलिटी ना होेने दे अग्गें पिच्छें भेजन दे चक्कर च ही होई जंदी ऐ मतलब प्राइवेट हास्पिटल ठीक होंदे कि के उ'नें पैसे लैने होंदे ज्यादा ओह् करदे ऐ गौरमेंट बी बिच्च बिच्च एह् निं कि सारे गौरमेंट हास्पिटल इ'यां बेकार न मतलब कि फैसीलिटी कुछ ऐ कुछ नेईं फिर कुछ मतलब बोलना पौंदा आनियै तां फिर होंदा इसलेई मतलब पूरा ध्यान रक्खना चाहिदा मतलब हास्पिटल बगैरा दा हास्पिटल होन ते हास्पिटल सारे सुविधा होऐ गांव च ते में मौक्सीमम गांव च घट्ट ही इक अद्धा हास्पिटल ही होंदा ओह् बी कुदै सिटी च होना ते जेह्ड़े ग्रांऽ दे होंदे सिटी च पुजदे पुजदे कुछ बी होई सकदा उस टाइम च अगर इक ग्रांऽ च बी इक हास्पिटल होऐ डाक्टर बी होन ते फिर ठीक होंदा अगर कोई बिमार होई जा रातीं जां कुछ बी ते ओह् पुज्जी सकदा टाइम उप्पर अगर कोई रातीं बिमार होई जा पैह्ले ग्रांऽ च गड्डियां बी नेईं होंदियां पैह्ले इक इक दो कोल ही होनियां गड्डियां जिंदे कोल होगियां जंदे फिर उ'नेंगी बसोहली लेई जंदे मतलब लेंदे जित्थै हास्पिटल होगा उद्धर फिर उ'नें अग्गें भेजग मतलब काफी टाइम होंदा उस टाइम कुछ बी होई सकदा ते इसलिए मतलब कि हास्पिटल होनी चाहिदी फैसीलिटिस ते होनियां चाहिदियां मतलब सिटी मतलब जेह्ड़े प्राइवेट हास्पिटल ओह् ठीक ही होंदे बट उं'दे पैसे ज्यादा काफी होंदे ते होर नेईं करी सकदे हर कुसै गी ऐफोर्ड नेईं करी सकदा